حیدرآباد میں بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں یہاں کے الگ الگ کمیونیٹی ہے اور یہاں پر اپنے اپنے تہوار منائے جاتے ہیں جیسا کہ ہولی کے وقت اپنے ہولی رنگ اس کے گلال سے کھیلتے ہیں اور رمضان میں عبا عبادت کرتے ہیں ہر مذہب کی روزہ رکھتے ہیں افطار کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے مذہبوں کی سب لوگ اپنی عزت رکھتے ہیں